उत्तर भारत में उत्तर भारत में हमलोग और दक्षिणी भारत का संस्कृति तर तर अंतर है भाषा भोजन कपड़े मौसम भूगोल अवसर आदि उसमें दक्षिणी भारत का पहनावा पोशाक भाषा मौसम का लूँगी धोती का पहनावा होता रहता है और उत्तर भारत में भूगोल अवसर आदि की परिस्थिति इस तरह के होते हैं जिससे हमलोग जादा पोशाक में रहते हैं चावल दाल रोटी अन्न दूध मक्खन मलाई सब ये सब सेवन करते हैं और दक्षिणी भारत के संस्कृति का भाषा वहाँ भोजन के तौर पर मछली का सेवन आदमी करते हैं जादातार इसी कारण सब उत्तर भारत और दक्षिणी भारत का यही अंतर भाषा है और भौगोलिक तौर पर यहाँ का संस्कृति भाषा हिन्दी में आदमी बोल बचन करते रहते हैं यही सब आम तौर आ आदमी यही भाषा का सेवन करते हैं